ضلع امرتسر میں بنیادی قدرتی وسائل اور ماحولیاتی بہت سارے چیلینجز ہیں جیسے کہ ضلع امرتسر میں پانی کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے اس پاس کے حفظان صحت میں بہت تبدیلی تبدیلی محسوس کی جاتی ہے ہمارے یہاں پر اضلاع میں مسلسل علاقے کی صفائی کرتے رہنا چاہیے لیکن ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ضلع کے اندر مسلسل صفائی کرم چاری آتے رہیں اور مسلسل اس کے اوپر کام کرتے رہیں تاکہ ضلع امرتسر میں جو بھی بنیادی قدرتی وسائل اور ماحولیاتی چیلینج ہوں جیسے کہ پانی کی کمیاں ہوتی ہیں یا جنگلات ہوں یا آلودگی اسی طرح اسی اسی طرح کی چیزوں پر قابو پایا جا سکے اور اس کے لیے بہترین لائحہ عمل تیار کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع امرتسر کی ترقی اور بہبود کے لیے بہترین طریقے سے کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ضروری ہے تاکہ اس ضلع کی ترقی ہو سکے اور اس کی معاشی اور معاشرتی دونوں حالتیں بہتر ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی معدنیات پیدا ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی غور کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا معاش میں اور پوری دنیا میں نام روشن ہو سکے